जोङो दा न'निफ्राय ओंखारलांबा बर' गामियाव थांबा बर' रायज्लायबाय दा हारसा गामियाव थांबाथ' हारसा रोंखानांगोन नालाय हारसाखौबो जों रोंबाय दा मा उफाय बेलेग हिन्दिबो रोंला इंलिसबो रोंला इस्कुल न'बो गाफेरनो मोनासै जोङो दा मा उफाय बुरि बैसोआव दा उफाय गैया बेनिफ्राय दा गोदोबो जोङो एकदम मालायनियाव थानानै माइ सौनाय हावलायफोरनो ओंखाम ओंख्रि लांनाय दुब्लियाव आदजोन नयजोननि ओंखाम लाङो दाहोना रुवाथिनो बेनिफ्राय माहाजोननि न'आव बेसे कस्त'हाय सालायबोबाय जोङो बेफोर कस्त'खौ जोङो दा भाबिला दा हाबा जाबाय जेब्ला गथ' गथाय खांनायनिबो जों कस्त' मोनबोबाय आरो बिदिनो गथ' गथ'फोरखौबो फेदेरबाय फोलावबाय बेनिफ्राय इसे एनै लेखा फोरोंबाय गथ'फ्रा बिमा रोङाबाबो दा जों मा खालामनो उफाय गैया दा बर्त'मान जोंनि न'खरावबो साख्रि बाख्रि गैया आरो गथ'फोरा ओजों सासे ओजों सासे ओरैनो कस्त' मावना दं बेनिफ्राय बिदिनो दासान्दि जाबाय दं आरो बेनिफ्राय सासेसो साख्रि मोननायबाबो जागौमोन सानो जों गोसोआव बिमा बिफाया दा गैया नाथाय बिदिया बेनिफ्राय बिदिनो जोङो एकदम दा आगोलनिखुरै इसे मोजां मोन्दोंं आरो जोङो माने निजेनो कस्त' खालामबाय नालाय मालायनि हा हु लानानै आदि थिका मावो कस्त' खालामो दैज्लाङाव बोराय बुरै गथ' गथाय गासैबो बेनिफ्राय फिसा हौवा सानै दं बे फिसा हौवा सानैखौनो मोजां जागौबा जागौबा जों फेदेरबोबाय फोलावबोबाय फरायहोबाय थाखा फैसा गारबाय गावसोरबो दा बर्त'मान साख्रियाव गैया आरो सरखारि साख्रि गैया नालाय कस्त' आरो जोंहानि न'खराव दा बिदिनो कस्त' खालामनानैनो जागासिनो उपाय गैया बेनिफ्राय गोदोबो सिख्लायाव जोङो बिराद माइ सौबाय फुबाय बेनिफ्राय माइ गोथांखौ आगोलनि दिनावथ' बिरात कस्त'मोन ना माइखौ मोनि सायावनो जों हाना लाबोयो गोजा गोजा जाबानो हाना लाबनानै आइथिंजो गाग्लिबाय गाग्लिनानै जिगाबजों एवबाय एवनानै इसे गुसु जाबा उरालआव देबाय उराल दंखायोमोन नालाय आगोलो बेनिफ्राय उरालाव देनानै बेखौनो जोङो गथ' गथायनो हाबा जाखांनानै गथ' गथायनो जाहोयोमोन जों जायोमोन बिनिफ्राय बिरात कस्त'मोन आरो बै समाव इतिमध्ये आरो जों फाराम ओंखारबाय फारामाव थांलायबाय फारामावबो बिरात कस्त' बेनिफ्राय बेसेबा गोजान थाबाय थाबाय थाङो गथ' गथाय दोननानै न'खरखौ दोननानै फुङावनो सातता जायियावनो फाराम मोनहैनांगौ फारामाव थांबा थिकादारफोरा होनो ओइ नोंसोरो बिरात लेट गायदोदे नोंसोर फैनाङा होननानै दानना हरो आरो जोंखौ कार्डखौ दानना हरबा जों मिथिया रोङि मानसि आरो अखानायै थांफिनो थांफिननायाव आरो नोंसोर मानो फैफिनखौ नोंसोरखौलाय गायनो रोङिनि नोंसोरखौ दानफिन्दोंआनो नोंसोर मानो फैदों होननानै आरो दा बायदि टाइमाव होखार हरजायो आरो जोङो फारामनिफ्राय इतिमध्ये फारामाव राजमा बासिदों माइ जावदों गथ'फोरखौ दोनहै दोनहै इतिमध्ये आरो एकदम हाजोआव लेवासारा दैमायाव सातजोन आदजोन नौजोन गाहाम थेला गंसेखौ बारहरदो बेसेबा गोथौ दैमाखो बि माखा कस्त'खौ जों बिरात मावबोदों आरो गथ' उन्दै उन्दै समावनो जानो गैया नालाय मावखानांगोन आरो हाजोआव थांदो साहा सायदखै बिथिंजाबो एकदम गिदिर गिदिर बजा लानानै बन माखाखौ दिखांना लाबदो लाबोनानै दावधारायाव साहा लोंफैयो हौवाफ्राथ' लायनो थाङा गन्द'गल अभारमोनना एबसु पि टि सि बि एल टि बिदिहाय जादोंमोन ना बै समाव बेनिफ्राय जों न'सिम लाबोयो ओइ साहा हाजोनिफ्राय बेनिफ्राय आरो हौवाफ्रा थांनो हानायावबो हौवाफोरजों थेला नारनो थांबाय बेसर बारि सिफायबाय बिनिफ्राय हौवाफोरखौ लांफानानै थेलायै थेलायै लाबोयोमोन फानफैयोमोन कुविन्टेलसेयाव त्रिस ताका ना सल्लिस ताकाल'मोन बनआबो बिदिनो जोङो जाबोबाय बैखिनि दिन दिनै बैसोआ बहुत बुरजा जालांबाय आंनिया दा जों मावनो हायि हायि जालांबाय आरो उपाय गैया दा गथ'फोरा माब्लादि मोजाङाव फैगोन बेखौनो साननानै थायो र' आङो बेनिफ्राय गथ'फ्राबो दा लेखा फरा इसे रोंबाय नालाय बेलेगावबो इसेमान थानानै कस्त' मावनानै हिन्दी इंलिस रोंबाय गथ'फोराबो दा बेखौनो इसे गोजोननाय मोन्दों थेवब्लाबो साख्रिखौ सासेसो मोननायब्ला गोसोआव बिरात गोजोननाय मोनगौमोन आरो नाथाय दा इसोरा होबासो मोनसिगोन साख्रिखौबो इसोरा होयाबाथ' जों मोननायनि आसायानो गैया ओरैबायदि जाना दं आरो जोंनि न'खराव दा हौवासा सानैल'मोन फिसाज्लाफोराबो इसे रोंबाय देसु रोंनायालाय बिदि बिहामजोबो मोनबाय फिसौबो सासे मोनबाय उपाय गैया आरो गोदोबो जोङो हिसान दादोंमोन थिक हिसान दादोंमोन हिसानखौ माबायदि दायो दा आं बुंनो थांनोसै गोसोआव फैयोना फैया मिथिला जायखिजाया हिसानखौ माबायदिहाय खुन्दुंखौ मायदि होयो माथानि खुन्दुं माथानि खुन्दुंखौ जोङो रुयो ओंखामखौ सिगां संग्रोयो संग्रोनानै गेफे खालामनानै खुन्दुंखौ फाखोनैसो फिदिंनानै होयो फाखोनैसो फिदिंना होबाथाय खुन्दुङा तारमाने मोजां जायो किन्तु बाराद्राय रुबाथाय गोफोन जायो गोफोन जानायलाय जोंं मिथिनानै खुन्दुंखौ ओरैनो फाखोनैसोल' माबानानै रुनानै थिखाङो थिखांनानै मा खालामो गुसु जाबाथाय आखाइजों दालायाव लानानै सेखन'बाय सेखन'नानै आरो सिरखि गिदिराव होनानै नावतायबाय नावताय नावताय नावताय नावताय बेयो जाबाय बेनिफ्राय नावतायखांबा मा खालामो खुन्दुंखौ दास्रेबाय जोङो लारा बारि लानानै स्राद स्राद दास्रोबाय नालाय स्रा जालांबाय खुन्दुङा स्रा जाबाथाय आरो बे स्रा जानाय खुन्दुंखौ मा खालामो जोङो आरो इदिमध्ये जेन्थेरजों इतिमध्ये जेन्तेरजों जोङो मा खालामो बेखौ थुनबाय आखाइ फारनैजों थुनबाय थाबाय थुननानै बेखौ मा खालामो आरो एकदम गामसा हक दखना हक जोङो ज'खाखौ लानानै सोंनोसै गोलाव गोलाव बार'खान पन्द्र'खान बिसखान सोंनानै जोङो मा खालामो बेखौ बालेब रासो लानानै जोङो बेखौ खायो माबायाव रासोआव माने गनसे माबा लहानि माबा फिसा लानानै जों रासोआव आखाइ फारसेजों एल' एल' रासाव माबायो लानानै उनाव मा खालामो जोङो बालेब सोबाय बेनिफ्राय बिदि गासैबो जाखांबाथाय सुथेखांबाथाय रासोआव सुथेखांबाथाय मा खालामो जोङो बेखौ आरो गान्दि खुदुमहोबाय गान्दुआ गान्दिखौ खुदुमहोनानै जोङो बेखौ रासोखौ ओरैहाय बोहै बोहै लांनानै फानहोलांबाय थाबाय आरो गान्दियाव बेफोरबायदि मावदोंमोन आरो बै समाव बिनिफ्राय दा गोसोआव दं बेफोरबो दंनायालाय इसे दाबो दानो हागोन बेनिफ्राय दा बेखौ दानायनि उनाव नो खनबाय नो खननानैसो उनाव माखु लानानै मुस्रा थुननानै जों दाबाय खख्र' खाख्रा खख्र' खाख्रा दाबाय आरो बेनिफ्राय गांसो जाबा फारैबो दालायबाय फारै दाबाथाय खानजोल होलायबाय बिदि खालामदोंमोन दाबो गोसोआव दं र' दानो हागोन बासो बैसोफ्रा थांबाय नालाय इसे बानायबो फैबाय मेगनफोराबो थांबाय इदि जादोर' दा मा बुंगोन उपायथ' गैला गायनाय फुनायबो बुंबाय हिसान दानायखौबो बुंबाय आरो बिदिनो मोसानाय मुसुरनायखो किन्तु आं रोङादै किन्तु गोसोजों आङो बै मालाय मोसानाय मिथिंनि बाथ्रा बेफोरखौ बिरात मोजां मोनो आरो लेक्सारफोरखौ माने आं निजे रोङाबाबो गोसोआ बिरात इन्टारेस्ट आंहा मिथिङाव थांनो मावबा आरज हानजायाव थांनो मावबा मावबा थांनो बेफोरो आं माने आंनि गोसोजों बिरात मोजां मोनो र' दा मा होनबावगोन बुरैबाबो दा इन्टारेस्ट दं आरो